औ मेम

मेम औ मेम मेम प्रिति बसुमथारि आं माबा खुन्दुंनि बागै इन्दि खुन्दुंनि बागै मेम सोंनो नागेरदोंमोन एसे एक्सप्लेन खालाम नानै होलाय मेम

औ इन्दिनिफ्राय खुन्दुंखौ माबोरै बानायो उम औ औ

औ मेम

औ मेम उम औ औ मेम उम

औ औ मेम

उम औ मेम

उम औ

औ औ मेम

औ औ मेम उम औ मेम

औ मेम औ जाबाय होनबा मेम बुजिबाय औ औ दे होनबा मेम